आथिखालावहाय फरायसालियाव मुं थिसननो थाखाय बांद्राय गोब्राब नंला मानो होनोब्ला खाथि खालायावनो दा मेल्ला फरायसालि जाजोब्बाय बांद्राय गोजान गोजानावबो थांनांला गावबागावनि न' खाथि खाथियावनो फरायसालि जाजोबखाबाय फरायसालियाव थांनो एसेबां गोब्राब नंला जोङो सिगाङावनो अनलाइनावहाय मोनसे फर्म एप्लाय खालामग्रोनांगौ जायो बेनि उनावहाय जोङो कलेजावहाय एडमिसन मोननो हायो अनलाइनाव एप्लाय खालामनायनि उनाव जोङो कलेजावहाय थांनानैहाय बिसोरनिफ्राय मोनसे फर्म होगोन जाय बे फर्मावहाय जोङो गाव गावनि एड्रेसफोरखौ लिरनांगौ मुंफोरखौहाय थिसननानै होनांगौ बिनिफ्रायसो जों एडमिसनखौ मोननो हायो बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्रायहाय मोनसे प्रसिडिउर थागोन जाय बे प्रसिडिउरावहाय गासैबो रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोरा थाजोबगोन बेहाय जोङो मिन्थिनो मोनगोन बे कलेज एबा स्कुलनि बागै मारै मा खालामनांगौ गासैबो रुल्सफोरखौहाय मोनगोन मा खालामनांगौ मा मानांगौ माबोरै मोजांना गाज्रि बेफोरखौ मिन्थिनो मोनगोन गासैबो ड्रेसफोर ड्रेस कडआ माबे बेखौबो जोङो बेहायनो नुनो मोनगोन आरो टिचारफोरखौ मबे साबजेक्टनि मबे टिचारा सोर बि माबि मुं आरो बिसिनि फट' जोङो बेहायबो नुनो मोनगोन बे एसेनोसै